नैरोजा नै मायथाइनि नै जानुवारि नैरोजा बा मायथाइनि गु फेब्रुवारि नैरोजा दाइन मायथाइनि थाम जुलाइ नैरोजा द' मायथाइनि थाम फेब्रुवारि नैरोजा ब्रै मायथाइनि स्नि फेब्रुवारि